ریاست تلنگانہ میں صحت كے بہت سے مواقع ہیں اور یہاں پر سب سے زیادہ جو چیز متأثر كرتی ہے وہ سالار جنگ میوزیم ہے اور اس نے مطلب ساری دنیا كو متأثر كیا ہے سارے ہندوستان كو بھی متأثر كیا ہے سارے ہندوستان سے لوگ آتے ہیں اور اس كو دیكھ كر مطلب متأثر ہوتے ہیں وہ سالار جنگ میوزیم بہت بڑا ایک طرح یہاں پر چیز موجود ہے ایک بہت بڑی ہمارے پاس بلڈنگ ہے اور ایک بہت تاریخی جگہ ہے وہ تو جہاں سے ہم بہت كچھ سیكھ سكتے ہیں اور ہم كو سیكھنا چاہیے اور مقامی تواریخ زیادہ تر تہذیب كے بارے میں حیدرآباد کے جو معلومات حاصل كی جا سكتی ہیں وہ شادی بیاہ كے موقع پر یہاں كی شادی بھی اتنی معیاری ہیں میں سمجھتا ہوں كہ ساری دنیا كے کے اندر اتنی معیاری اور اتنی مطلب تاریخی اور اتنا كہنا چاہیے كلچرل اور اتنی مواقع ہیں تو اس میں ایسا كلچر ہے تو اس سے متأثر ہو كے ہم سیكھ سكتے ہیں بہت كچھ سیكھ سكتے ہیں اور